अ आब' आं बे माबानिफ्राय इसे पि ऐस डि खालामगासिनो दं नालाय बेनि थाखाय रिसार्च खालामनो नागिरदोंमोन नालाय बै इन्दि जिआव अ अ बेनिफ्रायनो हरनाय जादोंमोन आं आब' ओमफ्राय माने आं इसे मोन्थिनो लुबैदों आरोखि दा आब'आ फ्रि बा इसे खोनथाहरबानो जाबाय बे ओ बे इन्दि फिथोबनिफ्राय माबोरै खुन्दुं बानायो बेखौ इसे खोनथानो हागोन नामा आब'

ओम

औ आथ्सा

सोंनायाथ' सोंनांगौ दं बे माने थावख्रिया माजों बानायनाय बे थावख्रिखौ

आथ्सा आथ्सा बे इन्दि फिथोबा कि जिआव बिसिबांसो थाङो

आथ्सा आथ्सा दे जासिगोन दे